के बच्चा छै एते जल्दी तऽ हम नहि जा सकबै कम से कम पाँच से छओ दिन लागि जेतै ई काजमे एक पीस पर डेढ़ सए

कम से कम पाँच से छओ दिन लागि जेतै

पेंट शर्ट दोनो हँ डेढ़ सए एक पीस पर डेढ़ सए पाँच आँय हँ पाँच सऽ छओ दिनमे ओ लड़की लड़का दोनोके तऽ एतेक जल्दी नहि भए सकतै कम से कम दुनू सऽ दस दिन लागि जेतै हँ डेढ़ दूना तीन सए बच्चा भए जेतै ने हँ नापी हँ नापी भेजबा दिहथिन आओर कपड़ा दोनो

दोनोके जोड़ि कऽ पैसा सिलाके बाद तुरत लेबै पैसा अच्छा लड़की लड़का हम दुनूके बनाए देबै लेकिन फिर पैसा हम तुरत लेबै पैसामे नहि लेट होइके छै ठीके छै हमरा टेलरपर आबू टेलर पऽ एलाके बाद बात हेतै राखय छी